बेनगांव में मेरी ननद की शादी हुई थी पचीस बिगहा हि हिस्सा था आ उनका दयाद खेत के मामले में कब्जा कर लिए कब्जा हा कब्जा कर लिए लड़ाई चल रही है बहुत पैसा लग गया है सुलह नहीं होता है आ खाने के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं रहे गया है एको धूर नहीं रह गया है पचीस बिगहा में लड़ाई चल रई है मार की पोजीसन आ गई है मार की पोजीसन आ गई है तो सब लोग कहते हैं कि मार भी झगड़ा मत करिए सुलह भी कर लीजिये लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं हम छोड़ेंगे हम हम अंत तक लड़ेंगे हम हम हद तक लड़ेंगे या लड़ाई चल रई है बेचारो बहुत चिंतित हैं कभी कभी बेहोश हो जाती हैं कभी कभी खाना नहीं खाती हैं उसको भी रोग है या ब्लड पेसर हो गया है सुगर हो गया है जमीन के मामले में पचीस बिगहा की लड़ाई चल रई है वो लोग बहुत दुष्ट थे महा मार करने के लिए कहते थे झगड़ा करने के लिए कहते थे उनको मेरी ननद को एक ही लड़का है लड़का का शादी भी हुई है हम लोग चावल भेजते हैं कि कैसे खाएँगे तो हम लोग चावल है सरसों है जो भी है थोड़ा बहुत चल जाता है तो भी खा लेते हैं फिर फिर भी ननद के कुछ आ सुलह नहीं हुआ है सब कोई समझाते हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं हम मानेंगे हमको नब्बे नब्बे लाख रुपया दे देना तब हम सुलह करेंगे उसके पास कुछ भी नई है कहाँ से नब्बे लाख रुपया देगी झगड़ा चल रहा है खेत पचीस बिगहा पड़ती है आ मेरी ननद की देवरानी मेरी बहन है तो वो भी दरिएं उनके पास खेत है उसका भी परती है वो भी कुछ नहीं रोपे न जोते न बोए कुछ भी नहीं किए कि मेरा भी चला जाएगा लड़ाई भी चल रही है कुछ भी नहीं है सब लोग कहते हैं कि हम कभी नहीं सुलह करेंगे आ हम लोग शादी किए थे पचीस बिगहा हिस्सा देख कर आ जमीन इसके बारे में हो गए आ लेकिन फिर फिर भी नहीं उन लोग मानते थे उन लोग के खूब पैसा रुपया है धनी हैं हर कोई का अ गला दबाय के सब लोग पैसा रखे थे मेरी ननद के ससुर का पैसा भी रखे थे बेइमानी से मेरा ननद के ससुर पहले से छोटा पर मेरे ननदोई रहते थे वो मर गए ननदोई मर गए तो सब लोग उसका कब्जा खेत बारी कर लिए गहना भी ले लिए मेरे मेरे ननद के सास का सास बहुत सीधी थी सब लोग दबा कर रखे थे ये लोग सब कोई मेरे ननद का हसबेन्ड जी देवर जी भसुर सब लोग छोटे थे नादान थे और उसी से सब लोग बेईमानी करके रखे थे फिर अंत में आ कर खेती पर कब्जा किए कब्जा किए थे लेकिन लड़ाई चल रही है वो लोग नहीं मानते थे ननद बहुत हमार चिंतित रहती थी ननदोई भी रहते चिंतित कुछ समझ में नहीं आते हैं कि मैं क्या करूँ बहुत सोर्स लगाऍ कि मेरा जमीन न जाए हो जाए मेरे लेकिन कुछ भी नहीं पैसा और लोग सब लोग पूरे देते हैं कहीं उनका जौन जो जो भी लड़ते हैं उनका दमाद भी उनका भी दमाद जज थे